हमर तऽ सबसँ बड़ा सपना यऽकि हम कतहुँ जाउ तऽ सबसँ पहिले शिव जीके जे जतेक ज्योतिर्लिङ्ग छै सब लिङ्गके जाए कए हम दर्शन करिऐ आओर केदारनाथ जाना तऽ सब आदमीके एक सपना रहैत छै ओ हमरो छै कि केदारनाथ जइतिऐ हम बाबाके दर्शन करितिऐ किआकि बाबा ही छै जे सब चीजके ओकरा लग किछु बतबएके जरूरत नहि पड़ए छै ओ सब जानए छै हुनकासँ हमरा की चाही बाबाके पता छै तऽहमरा एक बार जरूर दिलसँ इच्छा छै कि एक बेर हम केदारनाथ जाउ हम लिङ्ग जेतना भी ज्योतिर्लिंग छै सबके दर्शन करू ओकर बाद वैष्णोदेवी जाउ ई सब जाएके हमरा बड़ मन यऽ बाँकि किछु किछु एहन जगह छै जतऽ आओर हमरा घूमे के इच्छा छै जेना अंडमान निकोबारमे ई सबमे अंडमान निकोबार द्वीप पर हमरा जाएके इच्छा छै आओर बाँकि छै कि जेना पहाड़ी इलाकामे जाएके मन होइत छै पहाड़ी इलाकामे की होइत छैपहाड़ी इलाकामे की होइत छै सुकून मिलैत छै आओर किआकि हमरा प्रकृतिसँ हमरा बहुत प्रेम छै तऽ हमरा लागए छै कि हम हिमाचल प्रदेश जाउ उत्तराखण्ड जाउ हम जे छै शिमला जाउ ई सब जगह पर प्रकृतिसँ ने भेंट होइत छै पहाड़ी इलाका जतऽ गेलाके बाद एकदम शान्ति मिलए आओर सुकून मिलए जकरा देखलाके बाद मन एकदम तृप्त भए जाएत ई सब हमर इच्छा छै घूमएके बाँकि जाने भोला बाबा कब हमर ई सब इच्छा पूरा करथिन